हमरा घरमे हमर चाची बेटीके बियाह छलै ओइमे ने की कहय छै ओकरा कोहबरके जरूरत पड़य छै से हमरा सब गोटे कहलथि जे अहीँ कोहबर बनाउ किएक कि अहाँके बहुत लुइर यऽ लेकिन हमरा कोहबर तऽ अबितै नहि छलै बनायल तैयौ हम गेलहुँ तऽ पुछलियन जे केना की बनायल जाइ छै तऽ ओसब कहलथि जे कलरके काज अबय छै तऽ हम फेर फेर पुछल केना कलरमे केना करबय तऽ ओसब बतेलथि जे एगो मतलब डनटामे ओ रूइयाके मोड़ि दियौ ओइसँ कलर करू गेलहुँ बनबय लए तऽ सब कहलक ओइमे कनियाँके काज होइ छै बरके काज बनय छै हमरा तऽ कनियाँ बर बनायले नहि आबय छलै लेकिन सब बतेलक नीकसँ जे एना बनाबियो एना तऽ हम कनियाँ वर बनेलहुँ तकरबाद बात एलय कि केरा गाछ होइ छै हमरा केरो गाछ नहि अबय छलै किएक की लोक जहन देखने रहय छै घर अङ्गनामे तेहन तऽ नहि होइत रहय छै बनायल प्रोजेक्टपर तैयौ हम कहुनाके घीच तीरके केराके गाछ बनेलहुँ ओ जखन बनेलहुँ तऽ केओ कहलथि कि जे केरा फड़ल रहबाक चाही तहन हम केरा फड़ल जकाँ कहुनाके ओकर छिमैर बनेलहुँ तकरबादसँ फेर हमरा कलरो नहि बुझल छलै जे अइमे कलर की दियै केना की दियै तऽ सब केओ कहलथि जे कि जे गाछमे ने हरियर कलर दियौ आओर ओ जे केरा फड़ल अइ ओइमे दियौ पीयर कलर तऽ हम सेहो देलियै फेर पुरहरि सबके काज होइ छै ओइमे पुरहैरो सबके हमरा पाड़ल नहि होइ छलै तैयौ हम कहुनाके घैला जकाँ पुरहरि बनेलहुँ ओइमे दीप जकाँ जरैलहुँ फेर केओ कहलक जे पालकी सबके काज होइ छै पालकियो बनायल जाइ छै अइमे जे कि ओ नीक लगैत रहय छै पालकी बनेलहुँ फेर माछ बनय छै तऽ माछ तऽ हमरा बनायल अबय छलै किएक कि हम पढ़ाइ लिखाइमे पेन्टिंग सबमे जे काज करय छलहुँ तैमे हम माछ बनबय छलहुँ तऽ हमरा माछ बनायल आबय छलै तऽ हम माछ बनेलहुँ फेर चारू साइडे फेर ओकर सजेलहुँ खूब नीकसँ कलर देलियै तैसँ ओ बहुत नीक लागय छलै